एखनो जे छै रेडीमेड कपड़ा से अपन हाथक कपड़ा बनेलहा आओर मतलब सिआके पेन्हनाइ एकदम फिटिंग होइ छै अपन जे छै टेलरसँ बनलाहा ओ कपड़ा जे छै बहुत सुन्दर होइ छै बेसी टिकाउ होइ छै ओ जे छै लोक ओकरा अपन च्वाइससँ बनेलक आओर रेडीमेड कपड़ा जे छै से रेडीमेड कपड़ा बजारमे जेहन पसन्दके चाही ओहेन नहि भेटय छै ओ ओते टिकाव नहि होइ छै आओर ई हाथक बनेलहा खादीके कपड़ा सभ जे होइ छै से बहुत सुन्दर होइ छै बहुत मजबूत होइ छै बहुत टिकाउ होइ छै देखबामे नीक होइ छै पेन्हबामे कम्फर्टेबल होइ छै